ہیلو كیا آپ امیزون كسٹمر سروس سے بات كر رہے ہیں در اصل كچھ دن پہلے میں آپ كا امیزون ایپ استعمال كر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دكھائی دیا جو دیكھنے میں كافی اچھا تھا تو میں نے اس كو آڈر كر دیا كیوں كہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ فو موبائل فون پندرہ ہزار روپئے كا تھا اس موبائل فون كے لیے میں پانچ اسٹار ریٹینگ دینا چاہتی ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیكنگ میں آیا تھا اس كا كیمرہ بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پكچرس كلک كرتا ہے اس كا اسپیكر بہت اچھا ہے اس كا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اس كا انٹرنل اسٹوریج كافی زیادہ ہے جس كی وجہ سے میں كافی سارے ایپس انسٹال كر سكتی ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد ہی اس كی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں